हेलो क्या आप ओला कस्टमर केयर से बोल रहे हैं मैं विजय कुमार नरवरे बोल रहा हूँ सर मैंने ओला बुक किया था लेकिन किसी कारणवश मुझे दूसरे जगह पर निकलना है जिसके कारण मुझे ओला को कैंसिल करवाना पड़ रहा है इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मेरा ये जो बुक किया है उसको रद्द कर दीजिए प्लीज